बिजली के कुछ खतरे जे जो मे मेरे अनुभव से केह सकता हूँ या फिर मुझको जो आम या रोज़मर्रा की ज़िन्दगी में देखते हैं वो कुछ इस प्रकार से हैं कि बिजली गिर जाना किसी के ऊपर किसी पेड़ के ऊपर किसी इंसान के ऊपर या फिर छत में जो जो आपके डी टी एच के के एंटीना लगे रहते हैं उनके ऊपर या फिर बिजली की वायर है जो रोड भर में पूरे शहर में लगी रहती हैं उनका कटके किसी के ऊपर गिर जाना किसी जानवर के किसी गाड़ी के या किसी व्यक्ति के ऊपर ये कुछ मामूली बिजली के खतरे रहते हैं जो आ लोगों को को डराते रहते हैं और लोगों को मजबूर कर करते हैं कि वो उस जगह से दूर होके करें जैसे कि आम अगर देखा जाए कि कि कभी भी बारिश का मौसम या बिजली तूफ़ान वाला मौसम आता है तो लोग ये कहते हैं कि पेड़ के नीचे कभी नहीं ख खड़े हो हो घर के अंदर रहो ज़्यादा से ज़्यादा ज़मीन के पास रहो क्योंकि एक प्रक्रिया होती है जिस जिस जो बिजली अगर आपके ऊपर गिरती है तो धरती जो है वो पूरी बिजली सोख लेती है और आपको उतना झटका लगता नहीं है अब आममर्रा की ज़िन्दगी में अब इसके समस इसके समस्या के के समाधान में अगर कुछ मैं बताऊँ तो ये कह सकते हैं कि जब भी आ आपका बिजली वाला मौसम या फिर बारिश का मौसम आप देखते हैं तो सबसे पहली चीज़ तो सबसे आम चीज़ तो आप ये करें कि आप घर के बाहर ना निकलें लेकिन अगर किसी कारणवर्ष आपको घर के बाहर निकलना पड़ रहा है तो आप लोहे से बनी ची ची चीज़ें कम लेके जाएँ अपने साथ किसी यही कि पेड़ के नीचे नहीं खड़ा क्योंकि सबसे ज़्यादा अगर बिजली किसी किसी के ऊपर गिरने की सबसे ज़्यादा संभावनाएँ रहती हैं तो वो लंबी चीज़ों पे रेहती हैं जो आसमान के थोड़े पास में रहती हैं जैसे बड़े वृक्ष हो गए पेड़ हो गए छत के छत के ऊपर लगे हुए कुछ लोहे के रॉड्ज़ हो गए ये सब हो गए मेन उनके ऊपर रहता है तो इनसे आप बचिए और सुरक्षित रहिए और बिजली के जो खंबे रहते हैं जिनमें वायरें लगी रहती हैं इनके ज़्यादा पास से आप गाड़ी या वाहन या फिर चलें ना क्योंकि इनका आप कोई भरोसा नहीं कर सकते कि कब आ कब वो वायर कटके किसके ऊपर गिर जाए कब क्या आपके साथ हानि हो जाए तो आप आपने आज़ू बाज़ू अपनी जगहें देखके चलें और थोड़ा सावधान रहें और सतर्क रहें